जों बर' हारिफोरनि जानाय लोंनाया गोबां आलादा जायो गोबां गुबुन हारिफोरनिफ्राय जेरै जों गोबां बांद्राय मस्लाफोरखौ बाहायनाय जाया इसे गुबुन गुबुन रोखोमनि जानाय लोंनाय बर'नि जानाय लोंनाया जेरै अनला सबाइ बिदिनो औवा मेवाइ बेफोरखौ जों गोबां गुबुन रोखोमै संनाय जायो आंबो संनानै मोजां मोनो जोंनि हारिनि जोंनि जानाय लोंनायफोरखौनो आं गोबां मोजां मोनो संनानै गुबुन हारिनिफ्राय जोंना जेरै आलादा जायो गोबां मैगं जेरै अन्थाइ बाजाब नोरसिं बेफोरखौ जों मस्ला हिसाबै बाहायनाय जायो